ہیلو ہاں جی بھ یہ پوچھ رہا تھا جو اب یہ پکچر لگ رہی ہے تارے زممی پہ تو اس میں عامر خان کے ساتھ ساتھ اور کون کون لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں اور کہ کس طرییکے کی مووی ہے مطلب ہم نے دیکھا اس کا ایڈورٹائز دکھ رہے ہیں کافی سارے تو یہ بچوں کو لے کے جائیں ہم بچوں کی دکھانے والی ہے یا صرف بڑے بڑے ہم دیکھ کے آ جائیں کچھ ایسا تو نہیں ہے کہ اس میں اڈلٹ یہ کانٹینٹ وانٹینٹ ہو اور کیا کرایہ اس کا لگ رہا ہے یا کچھ پیسے ویسے بتا دیجیے ٹکٹ و ٹکٹ کے کیا لگتے ہیں اس میں تو ہم لوگ جو ہیں وہ چلے جائیں فیملی سبھیھ سوچ رہے تھے چھٹی پہ چلے جائیں لیکن ابھی پکچر کے بارے میں سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے اس کا ریویو یا کوئی دیکھ کیا ہے تو میں نے ک ہو آپ سے ہی بات کر کے دیکھتا ہوں آپ یہ اگر بتا دو کیسی پکچر ہے اور کون کون لوگ ہیں اس میں گانے کیسے ہیں اس کے